ہاں یقیناً مجھے لگتا ہے کہ یہ قدرتی جو پیڑ پودے ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں وہ وہ بہتر ہیں اینٹی بائیٹک سے لیکن جب بہت زیادہ کرونیک النیس ہوتی ہے یا بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے اور بالکل اسی وقت ہمیں فائدہ چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے تو اینٹی بائیٹک کے سوا کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہوتا ہاں میں اپنے گھر میں آلموسٹ سبھی قسم کے پودے اگا کر رکھتی ہوں اور مجھے پیڑ پودے اگانے کا کافی شوق بھی ہے میرے گھر پر میں نے تلسی کا پودا کالی تلسی کا پودا اور پھر اس کے علاوہ جو ہے تو الویرا اگا کے رکھا ہوا ہے ہلدی ہلدی کا پودا اگا کر رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تو میں نے ادرک کے پودے اگا کے رکھے ہوئے ہیں لہسن بھی میں اکثر گھر پر ہی اگا لیتی ہوں اور اسی طرح سے پیاز کے بھی کچھ پودے دو کے میرے پاس جگہ نہیں ہے لیکن میں اسے چھوٹے چھوٹے گملوں میں اگا کر رکھتی ہوں اور جب میرے بچوں کو اکثر میرا جو چھوٹا بیٹا ہے ابھی اس کو جب بھی سردی ہوتی ہے تو میں اسے اینٹی بائیٹک دینے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اسے ادرک کا ادرک کے جوس میں شہد میں ادرک کا جوس ملا کر اور اس میں تھوڑی کالی مرچ ملا کر اور اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چٹاتی ہوں جس سے اس کو فوراً آرام بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تو جو نزلہ یا زکام کھانسی ہوتی ہے اس میں بھی کافی افاقہ پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے تو میرے گھر میں مطلب میں نے جو جو اگر میری ساس یا شوہر کو بھی اگر کچھ کچھ سردی زکام نزلہ ہوتا ہے تو اکثر سردیوں کے دن میں ہم لوگ صبح میں چائے کے بدلے میں کاڑھا بنا کر پینا پسند کرتے جس کی ریسیپی مجھے میری ساس نے ہی سکھائی تھی کہ تلسی کے کچھ پتے لے کر اس میں جو ہے تو ہلدی اور اجوائن اور کالی مرچ کو باریک ہلکا سا کوٹ کر اور اس کو پانی ڈال کر اس کو ابال کے اور پھر اس میں شہد ملا کر پینا ہوتا ہے اور یہ واقعی بہت منافع بخش اور صحت بخش جو ہے تو کاڑھا ہے اور ہم اس اگر یہ اگر ہم لوگ شروع سے لے لیتے ہیں تو یہ امینیٹی بوسٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے